हलो हा हा हा तव्हां खे लॻभॻि घणी एकड़ ज़मीन खपे टे चारि एकड़ हिकु बढ़िया जबलपुर रोड ते पई अथव बढ़िया रोड सां लॻियल अथव ॾाढी सुठी ज़मीन अथव हा चोवीह घंटा रोड आवाज ई आवाजु चालू अथव विच बाज़ारि उते ई मतिलबु अथव सुठी ज़मीन अथव उन में सभु मकान वकान ई अथव सभु उहा त उहा भले तव्हां ॾिसो जॾहिं तव्हां खे टाइम मिलेव अची करे तव्हां उहा ज़मीन ॾिसो ॾाढी बढ़िया जमीन अथव मस्तु ज़मीन रोड सां लॻियल आहे ऐं रेट बि तव्हांजे पर्चीअ तव्हां खे रेट बि तव्हां खे पर्चीअ सां ॾियारे छॾींदोमांव उहा ज़मीन ॾिसो तव्हां खे वणी वेंदव छा चईंदा असांखे ॾियार रोड सां लॻियल ज़मीन अथव

असांजो त न हा त उहा त ज़मीन ॾिसो त पोइ पाण में पोइ असां ठही पवंदा जेको बि हूंदो तव्हां ज़मीन ॾिसो बाक़ी ज़मीन सां छाहे न मोकल ज़मीन अथव ज़मीन ॾिसंदो ईअं चवंदो वणी वेंदी तव्हां खे ज़मीन हिकु नंबर न न त असां तव्हांजो कमु भइया ॾाढो सुठो हूंदो आहे असांजो मतिलबु तॾहिं असांजो नालो तव्हां जा असां जेके ज़मीन वठंदा सुठी असां ॿिए दलाल हूंदा आहिनि लफड़ा वफड़ा कंदा आहिनि असांजो उहो कंदा आहिनि असां साफ़ु सुथिरो कमु आहे असां सामुहूं पार्टीअ खे बीहारे सामुहूं दड़िए खे बीहारे भई असांजी हू अथव असांजी ज़मीन अथव सामुहूं असां लफड़े वारा कम ई न कंदा आहियूं असां ग्राहक खे सुठी ज़मीन वठी ॾींदा आहियूं हींअर ग्राहक ऐं बि ॿियनि खे बि इहे सही ज़मीन वठी ॾींदव ऐं सुठी ज़मीन वठी ॾींदव असांखे इहे तव्हां जे पइजी वेंदो जबलपुर खां अॻिते ई जबलपुर शहर में अथव उन खां थोरो सो अॻिते पइजी वेंदो रोड सां ज़मीन लॻियल अथव उते ॿिए बि बंगला बंगला जो वॾनि वारा बंगला आहे उहो ठहियल आहे साइबर जा हे हो तव्हां खा बढ़िया मथां सुठी सफ़ाई ठहियल आहिनि उते कालोनी बि ठहियल आहे मित्तल कालोनी हे हो ठहियल आहिनि ॾाढा बढ़िया हा वठी वञो ॾाढी सुठी ज़मीन अथव हाणे त टाइम टाइम आहे तव्हां टाइम कढी करे अचो उते ॾिसी वठो ज़मीन ज़मीन बढ़िया अथव ॿ चारि बि ॿी ज़मीन ॾेखारींदोमांव हिकु नथी सम्झि आहे त ॿी ॾिसो ॾिसो पर ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि हिकु तव्हां खे ज़मीन सम्झि में नथी अचे ॿी ॾिसो ॿी नथी वणी मतिलबु सोचे वठी वठो त माण्हू ज़मीन हिकु बार वठंदो हाणे नथा वठो तव्हांखे वठिणी आहे विकिणणी त कोन्हे त तव्हांखे मकान ठहिराइणो आहे न सोचे सम्झी तव्हां वठो मकान किथे छा ठहिराइणो किथे छा सोचे सम्झी करे ज़मीन उहा ज़मीन ॾिसो अची करे वठो

हा हा तव्हां अचो न जॾहिं बि टाइम कढी करे अचो मूंखे कॉल कयो छाहे असां हेॾे होॾे वेंदा रहंदा आहियूं ज़मीन जे सिलसिले में कंहिं महिल असां आहियूं कंहिंमहिल कोन उहा सभु ॿुधाईंदा तव्हां खे भाई कहिड़े त असां हिते कहिड़े ॾींहुं आहियूं कहिड़े ॾींहुं न आहियूं हा हा